ہیلو ہیلو ہاں جی ٹرک ٹرک والے بھیا بول رہے ہو کیا سر میرے کو گوتم نگر سے بول رہا ہوں میرے کو کچھ سامان بھجوانا ہے سر لکھنؤ بھجوانا ہے تو میرے پاس دو ٹن مال ہے کیا حساب سے بھیج ہو گا سر آپ بتاؤ نا پاس دو ٹن مال ہے کتی کون سی گاڑی لگے گی تو اِس کا حساب کیا رہے گا اچھا جی یہ تو بہت زیادہ ہے سر دیکھو کچھ بتاؤ ریٹ میں ریٹ کا کچھ کرو بہت زیادہ ہے سر اُسی سلسلے میں تو پوچھ رہا ہوں کچھ آپ دیکھو کچھ رعایت وعایت کرو اور بتاؤ ٹیکس تو ہر گاڑی کا کٹتا ہے سر دیکھو پھر بھی آپ رعایت کر کے بتاؤ کچھ کرو سر ہمارے پاس مال ہمارا روزانہ مال جاتا ہے آپ ہمارے ریگولر بن جاؤ گے